बच्चा सभके खेती पशुपालन या छोट व्यवसाय या अन्य स्थानीय व्यवसाय जेना बढ़ै मरम्मत आटा मील मुर्गी पालन डैरीके बारेमे कोना सिखैयै या हुनका सभके ओकर फसल जे आन व्यवसायके विषयमे के सिखबै छै एकरा सम्बन्धमे जे छै से इएह हमर कहब अछि जे एकरा सभके सिखबैके लिए कोनो ने कोनो जे छै से गुरु या शिक्षकके आवश्यकता होइ छै तऽ ओ जे छै से ओकरेसँ सिखैयै आइ काल्हिके जे समय छै आइ काल्हिके समयमे तऽ जे छै से लोक जे छै से मतलब बाल केन्द्रित शिक्षा भए गेलै पहिने तऽ रहै शिक्षक केन्द्रित तऽ शिक्षकके इर्द गिर्द जे छै से लोक शिक्षण काज करै लेकिन आब जे छै से आब बाल केन्द्रित भए गेलै आओर दोसर बात जे छै लोक जे छै आइ काल्हि इंटरनेटके जमाना छै लोक जे छै से ओहू माध्यमसँ सीख रहल यऽ लेकिन एकरामे आब कि छै जे ई सभ काज जे छै से आब आइ टी आइ खुलि गेलै हँ आइ टी आइ के माध्यमसँ भी जे छै से लोक कइ चीजके सीख रहल है आब जे छै जेना मुर्गी पालन छै ओकर ट्रेनिंग भए रहल छै ट्रेनिंग सेंटर छै जेना आटा मील छै या आटा जे छै एकर सभके लिए स्पेशल जे छै से अहाँके आइ टी आइ मे भी व्यवस्था छै बढ़िके काजके लेल व्यवस्था छै या फेर कोनो चीजके मरम्मत छै तऽ ओ कोनो प्रशिक्षित व्यक्तिके सम्पर्कमे रहिके या ओकरा लग जे छै से सीखके या ट्रेनिंग लएके लोक जे छै से काज करि रहल यऽ आओर ओहिसँ जे छै बहुत फायदा छै लोक जे छै से आत्मनिर्भर भए रहल यऽ अपन जे छै से ओहिसँ कि जे छै से लोक जे छै से अपन जीवनयापन कए रहल यऽ ओकरा सेवा शुल्क जँ प्रशिक्षित करैके या ट्रेनिंग कॉलेजके होइ छै ट्रेनिंग सेंटर खोलैके होइ छै तऽ ट्रेनिंग सेंटर खोलि रहल यऽ लोक ओहिसँ जे छै काफी लाभान्वित भए रहल यऽ रोजगार परक शिक्षा जे छै से लगभग भेलै एहिसँ रोजगार मिलै छै लोक जे है आइ काल्हि कौशल विकासके भी खोलले है ओहूमे जे छै से लोक कौशलके जे छै से कौशलके विकास करल जाइ छै लोक जे छै से पहिने जे छै अपन जे छै से पाठ्यक्रमसँ पढ़िके आइ काल्हिके समयमे डायरेक्ट जे छै से नौकरी जे छै ओ प्रायः जे छै से कमी देखल जा रहल छै लोक जे छै से अपन रोजगार परक जे छै से शिक्षा आइ काल्हि बेसी जे छै से लए रहल यऽ आइ टी आइ जेना करैयै कौशल विकास केन्द्र छै या अन्य जे छै से नेहरू युवा केन्द्र छै ओहू ठाम जा जाकऽ लोक प्रशिक्षित भए रहल यऽ लोक सीख रहल यऽ लाभान्वित भए रहल यऽ